बिज़नेस शुरू करते समय ग्रामीण लोगों को बहुत सी सारियों बहुत सी दिक्कतों का सामना पड़ता है जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों कोई भी धंधा चालू करते हैं जैसे सिलाई मसीन का खाद बीज का या दोना पत्तल का या किसी टेंट का तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों यही व सबसे बड़ी दिक्कत होती है की कच्चे माल की पूर्ति कैसे होगी और संसाधनों को देखते हुए भी संसाधनों की कमी भी होती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रो में कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें दिक्कत आती है और इनमे बहुत सारी दिक्कत आती है जैसे ट्रांसपोर्ट का भी दिक्कत आती है इसलिए ग्रामीण भारत में बिजनेसों को सहरा देने के लिए हमें गोरमेंट से सहारा लेना पड़ता है किसी लोन बैंक से लोन लेना पड़ता है तब जा कर हम कुछ ग्रामीण इलाकों मे बिजनेस शुरू कर सकते हैं